इन भारत में एतिरियूं जामु न्यूज़ एजेंसियूं आहिनि जेके हिकु ॿिए सां चटाभेटीअ में लॻियूं पयूं आहिनि त सभिनी खां पहिरियों असां न्यूज़ ॾियूं अॼुकल्ह जे ज़माने में न्यूज़ चैनल किथे पुलिस पहुचण खां पहिरियों टीवीअ जूं एजेंसियूं उते पहुची थियूं वञनि ऐं हिकु ॿिए में सभु हू लॻो पियो अथनि की सभिनी खां पहिरियों मां ॿुधायां मां ॿुधायां त हुननि में छा थो थी वञे की केॾी केॾीमहिल हू तकड़ि जे चकर में ग़लति न्यूज़ थी फहिलिजी वञे त हुननि खे इहो न करणु खपे इन एजेंसीअ खे पाण में बैलेंस करे ॾिसणु खपे पहिरियों हर कंहिं न्यूज़ जी तहकीक़ातु करणु खपे की उहा सही आहे या न उन खां पोइ उहा न्यूज़ चैनल में ॾेखारणु खपे